جی ہاں میں ہمیشہ سے کسی نہ کسی گیمنگ کمیونٹی کا حصہ رہا ہوں میرا یہ تجربہ بہت شاندار رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے میں خاص طور پر ایک مقبول موبائل گیم کال آف ڈیوٹی موبائل کی کمیونٹی کا سرگرم رکن ہوں اس کمیونٹی کا حصہ بننے سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے یہ ایک بہترین جگہ ہے جہاں آپ دنیا بھر سے دوسرے کھلاڑیوں سے ملتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اور مشترک مقاصد کے لیے مل کر کھیلتے ہیں ہم ایک دوسرے کو نئی حکمت عملیاں سکھاتے ہیں مشکلات میں مدد کرتے ہیں اور میچز جیتنے کے لیے ٹیم ورک کرتے ہیں کمیونٹی میں شامل ہونے سے میں نے نئے دوست بنائے ہیں اور ہمارا ایک اپنا چھوٹا گروہ ہے جہاں ہم روزانہ ایک ساتھ گیم کھیلتے ہیں یہاں آپ کو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا موقع ملتا ہے اور ہارنے پر بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اس تجربے نے نہ صرف میرے گیم پلے کو بہتر بنایا ہے بلکہ مجھے بہت سے اچھے تعلقات بھی فراہم کیے ہیں یہ ایک ایسا ماحول ہے جہاں آپ کو سیکھنے اور بڑھنے کا موقع ملتا ہے اور مشترک شوق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا بہت خوشگوار ہوتا ہے